आमच्या वाठारांत खुबशो अंधश्रद्धा आसात आनी तांकां लोक एकदम खरपणान मानतात अश्यो कांय अंधश्रद्धा आसात ताचो हांव उल्लेख करता काळें माजर समज वाटेर वता न्ही आनी काळें माजर मदीं आड गेलें जाल्यार कितें तरी अनिश्ट जावपाचें संकेत आसा अशें अशी एक अंधश्रद्धा आसा पूण ही अंधश्रद्धेक आमी मानतात तशेंच घरांत घरांत आतां पाल आसता जर ती पाल समज दोन मनशां मदीं पडली जाल्यार कितें तरी वायट जातलें अशी एक अंधश्रद्धा आसा तशेंच रातचो सांजचें वेळार किंवा रातचो कुत्रो हळूंक घालता जाल्यारूय कितें वायट जातलें अशें आनी एक अंधश्रद्धा आसा शेनवारची नाखटां कापल्यार कितें तरी वायट जातलें ऑर कितें तरी जातलें अशें म्हणटात सोमारचे केंस कापचे न्ही अशेंय म्हणटात सांजच्या वेळार पयशे कोणाक दिवची न्ही लक्ष्मी ही सगळीं घरांची वता अशी एक अंधश्रद्धा आसा जेवता किंवा सकाळचो ब्रेकफास्ट करता ते वेळार झाडू मारचें न्ही किंवा साजचें वेळार रातच्या वेळार झाडू मारचें न्ही ताच्या खातीर वायट कितें जावं शकता अशें म्हणटात तशींच बायलांची साडी जी आसता ती दोडली समज जाल्यार अशी एक अंधश्रद्धा आसा की आनीक एक साडी मेळटली तशेंच एक क्रिकेट मॅच चलता आनी आमचो भारत देश बऱ्याच जिखपाचे हाचेर आसा जाल्यार जे लोक जंय बसल्यात थंयच बसूंक लायतात खंयच उठूं नाकात म्हूण सांगतात आनी निमणे कडेन सकाळचो कावळो रडलो जाल्यार कोण तरी येवपाचो आसा अशी एक अंधश्रद्धा आसा